औ होयो हायो हायो बिराद मोजां कुवालिटिखा आंना औ

हाव बेसेबांथो बिसि बुरजा नांगौ दुइ के जि मोजांखौनो हरगोन दे

मा कम्पानिखौ नांगौ नोंनोलाय

एदद्रेसा नोंना मोजां औ मोजांखा मोजांखा मोजांखौनो हरगोन नोंनि एदद्रेस खिनथानो हागोन नों एदद्रेस साराय फासथा नोंनि एदद्रेसा भबानिफुर औ हाउस नं आ मोजांखौ हरगोन दे औ

खयथासोयाव नांगौ होनदों जागोन दे हरगोन हरगोन बेनिफ्राय पेमेन्तआ पेमेन्तआ अनलाइन हरनोना अनलाइन हरनोना अफलाइन मानि काष्ट'मारनि सायाव थायोना पेमेनतखौ सोरबा सोरबा अनलाइन होयो सोरबा सोरबा अफलाइन होयो औ दे